वएह तऽ काम धंधा बढ़िऑं सॅं केलहुॅं खेती पथारी नीक बेजाय जे भेल से बढ़िऑं सॅं सबटा केलहुॅं उपजेलहुॅं सबटा खेत पथारमे नीक माल महिष गैया माल के घास भूसा केलहुॅं खियेलहुॅं पीयेलहुॅं ओकरा दुहलहुॅं गारलहुॅं ओरिया कऽ राखलहुॅं सबटा के टाइम सॅं राखै छी ओरिया कऽ अपन पोसलहुॅं पाललहुॅं चरेलहुॅं बजेलहुॅं सब केलहुॅं सबटा करै छी सबटा इंतजाम सॅं रखै छी सेफ्टी मे रहै छी भरि भरि दिन करै छी घास भूसा नीक बेजा करैत मे रहै छी सबकिछु करै छी आओर सबटा नीके लगैया माल महिंस पोषैत नीक लगै अछि माल महिंस के दुहैत दूधो दुहै छी सब चाय तऽ पानि दूध सॅं खाई छी पियै छी आराम सॅं रहै छी